यहाँ पर पशु पा पशु की कोई सु कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर कोई वो जो गौशाला है यहाँ पर वो भी यहाँ पर कुछ नहीं है या तो सरकारी कर्मचारी मुझे यहाँ पर चाहिए वो भी पशु जो गौशाला है वो भी यहाँ पर सरकार बनवाने की कृपा करे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है कोई साधन भी नहीं है यहाँ पर और यहाँ पर वो जो बछड़ा बछड़ी हैं सब बेचने कीनने का ये भी कोई उपलब्ध नहीं है और को यहाँ पर सब इधर उधर बस गाँव में घूमते टहलते रहते हैं सब लोग इधर से उधर करते रहते हैं सब लोग के यहाँ पर जो खेती होती है वो भी सब नुकसान करती है इसलिए मुझे यहाँ पर वो सब पशुपालन को जो होती है गौशाला वो सब यहाँ पर चहिए हम लोग के पास यहाँ पर नहीं है